हँ गाछ काटैत छियै समय समय पर ओकरा मालके अपना कुट्टी करिके मालके लगबै छियै खाए लऽ दै छियै सानी पानि लगबैत छियै पानि ओकरा पिलबै पड़ैत छै तब ई सुबह होते होते ओकरा धुए पड़ैत छै धोइके तकरबाद अपना फेरो मालके कुट्टी भुस्सा जे होइत दै छियै ओकरा खानामे भोजन दै छियै घट्ठा दै सुजन दै छियै खल्ली दै छियै समय सिमानमे ओकरा दूध दूहैत छियै

जत्तए होइत छै हुनकर दबा ओ गोटी सब दै छियै लाएके ओ नहि होइत छै तऽ फेरभी जाइके डाक्टर जबाब माल ठीक होइ जाइ छै तऽ ओकरा अपना फेरा धीरे धीरे धीरे खाना कुट्टी भुस्सा खाइ लगैत छै तऽ ओकर जीबन स्वस्थ हुए लगैत छै तऽ अपना लगैत छै किसानभी लोककेँ जे हमरा माल अच्छा छै अच्छा सुसाइटीमे रहैत छै माल ओकर फेर समय सीमामे देखैत छियै साँझमे फेर हो जाइत छै तऽ घास भुस्सा ओकरा कुट्टी भुस्सा दिआए लगैत छियै समय आ जे समय उदय पर सबचीज करैत छियै अइसन बात नहि छै ओकरा सब करै पड़ैत छै मालके फेर कखनी समय होइत छै साँझके समयमे तऽ ओकरा लगतबै छियैके अभी फेर पानि पिलाना होइत छै खाना कुट्टी भुस्सा जे होइत छै फेर दै छियै फेर दएके समयसीमामे दूध दुहैत छियै फेरभी दूध दुहिके मालके वहाँ सेन्टर नपबै छियै मगर हुनका मालके करैमे बहुत चीज छै धिआन बहुत चीज करै पड़ैत छै आ मेहनत भी करए पड़ैत छै ओकरा खेतीभी करए पड़ि रहलै हन घास भुस्सा सब हमरा करए पड़ैत छै ओहि खेतीक चलतेमे खेतीमे बहुत चीज लगि रहलै हन जे कुट्टी पानि ई जे होइत छै खेतीमे हर चलैत छै खेतके घास बुनए पड़ैत छै जेत्तए होइत ओहिसे मन दै छियै पानि दै छियै खेतमे

मालके बहुत किछु करए पड़ैत छै अइसन बात नहि छै माल बहुत जतनसे पोसाइत छै ओकरा केतना मेहनत पड़ैत छै किसानके किन किसान छियै बहुत किछु माल चलते करए पड़ैत छै एहन अइसन बात नहि छै माल तऽ धीरे कऽ एतना कखनी बिमार पड़ि जाइत छै कखनी अच्छा रहैत छै ओ कखनो किछु होइ जाइत छै ओकरा पालए पड़ैत छै किसान लोककेँ मज मजदूरी करैत छियै इहए सब करि कऽ अपना बालबच्चाके भी पालए पड़ैत छै